हां जी इ'यां ते बड़े तरीके दे होंदे जियां लोक ट्रेवल करी सकदे जियां बस्सां ऐं गड्डियां ऐं मोटरसाइकलां ऐं स्कूटर ऐं आटो बी हैन चला दे ते दूर दूर जगह् जाना होंदा ते लोक ज्हाज बी जंदे ट्रेनै च बी जंदे ते लेकिन जेह्ड़ा अपनी गड्डी च मजा ऐ ओह् कुसै दे नी ऐ अपनी गड्डी जित्थै मर्जी रोकी सकदा इंसान खाई पी सकदा ते ट्रेनें थोह्डी ट्रेनें थोह्ड़े रोकना होंदा बस्सै च कि तु रुक ते इ'यां ते दूर दूर जगह् जाना होंदा ते जियां हून लोक बाह्र जंदे ते ज्हाजै च जांदे थोह्ड़ा इ'यां दुए स्टेटें च जाना होंदा ते ट्रेनें च बी जंदे ते असें अगर हून पास पास जाना होंदा ते गड्डी च जन्ने आं अस अपनी जियां अस रौह्न्ने आं जम्मू असें उधमपुर जाना होंदा ते अस गड्डी च जन्ने आं अपनी ते में साढ़ी ज्यादगार ते इयो ऐ के अस बड़ा इ'यां बस्सै च बी गेदे आं इ'यां निक्के निक्के होंदे हे ते बस्सै च जंदे हे मजा बी आंदा हा बस्सा चढ़ना इ'यां ते इ'यां गाने सुनदे सुनदे जाना अपने टुलकके टुलकके हुए शैल इ'यां मजा आंदा हा ते हून ते गड्डियां बड़ा कुछ चली पेदा ऐ हून अपनी गड्डी च जाओ अवा इ'यां स्कूटरै च जाओ इ'यां पास जाना होंदा लोक स्कूटर बी जांदे न हून ते स्कूटरियां आई गेदियां ट्रेनें च बी जंदे न ट्रेनें च अलग मजा अपना ट्रेनें च बाह्र दिक्खी दिक्खी जाओ हरेयाली मजा आंदा ते सर लेकिन जियां सबसे सुखदाई कि जेह्की अपनी गड्डी होनी चाहिदी ते बंदे गी मजा ऐ